आ रही है ना हाँ नमस्ते मैम मैम इनको फेसियल करवाना है मैम हमको डायमंड फेसियल करवाना है और मैम इसमें टाइम कितना लगेगा नहीं उससे थोड़ा कम पंद्रह मिनट बीस मिनट में नहीं हो सकता अच्छा और मैम उसका पैसा कितना लगेगा मैम कुछ ज़्यादा पैसा लग रहा है उसमें आप चार सौ करिए कम से कम हाँ दुकान पर लेकिन मैम हाँ तो टाइम भी थोड़ा कम करिए क्योंकि हमें आइब्रो भी बनवाना है ब्लीच भी करवाना है पूरी बॉडी का और मैम इन फ़िर इसका थ्रेडिंग का पैसा कितना लगेगा तीन सौ रुपये में नहीं हो पाएगा हाँ थ्रेडिंग और मैम यह पेडी और पेडीक्योर मेनीकोर का इसमें इसमें कितना टाइम लगता है करवाने में आपके यहाँ अच्छा ज़्यादा नहीं है तब भी मैम कितना टोटल पैसा हो जाएगा सब करवाने में और मैम एक हज़ार में लेकिन उसमें बाल भी हमें कटवाना है थ्री इस्टेप में या लेजर में कट कर दीजिए दोनों में से कोई भी सबका पंद्रह सौ इसमें मैम कुछ कम नहीं करेंगी आप लेकिन मैम तब भी इतने में आप पंद्रह सौ ले ले रही हैं कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है और और मैम टाइम कितना लगेगा अच्छा ठीक है मैम तब हम आएँगे टाइम निकालकर ठीक है मैम नमस्ते मैम